मेरे घर में मेहमान आते हैं तो तरह तरह के खाना बनाते हैं जैसे सुबह में हुआ तो नस्ता रोटी भुजिया दही फिर उसके बाद दोपहर के टाइम में हुआ तो चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी शाम के टाइम में अगर हो गया तो कभी भूजा भी और चाय भी नस्ता में जैसे करा देते हैं फिर रात के टाइम में अगर खाने में हुआ तो रोटी सब्जी भी फिर हम सब मेहमान को मान आदर से रखते हैं जाने के लिए तैयार होते हैं तो बोलते हैं रुक जाइए नया नया पकवान बनाएँगे खाएँगे सब ओटे मिल के रहेंगे अच्छा लगता है रहने में बोलने बतियाने में रहते हैं दो चार तो उसके बाद नए नए के मछली हुआ चावल हुआ जैसे खीर हुआ पुरी हुआ सब्जी हुआ इसीलिए मैं से लोगों परिवार में मिल के करते हैं रहते हैं तो मेरे अच्छे लगते हैं जे रहिए तो आप भी रहिएगा तो खाने पीने में अच्छा लगता है परिवार मिल के रहेंगे खाएँगे अच्छा लगेगा सब साथ ही मिल के खाते हैं एक थाली में बोलते हैं बतियाते हैं जितना होता है सब सब बातचीत करते हैं अगर बड़ बाजार घूमने के तो मेहमान कहते है जोड़े जाते हैं बड़ बाजार शॉपिंग जो होता है सभी करके आते हैं रहते हैं पनीर हुआ तो कभी मन हो गया पनीर खाने का तो मटर पनीर जैसे कचौड़ी हुआ कचौड़ी छान लिए पुली हुआ पूरी ही तल लिए जैसे अंडा हुआ अंडे बना लेते हैं बहुत तरह का खाने को होता है पुआ का भी मन हुआ पुए छान लेते हैं जैसे भजिया खाने पड़ेगा तो वो भी बना के वो भी खा लेते हैं जैसे बहुत तरह के चीज होता है सब हम लोग परिवार में मिलजुल के खाते हैं रहते हैं मेहमान से बहुत तरह के बातचीत भी करते हैं अच्छा लगता है हमको बातचीत करने में बहुत ननद भी है तो उनको भी प्यार देते हैं दुलार देते हैं रहते हैं खाते हैं एक ही साथ में घूमने हुआ तो जहाँ जाना पड़ता है तहाँ जाते हैं बड़ बाजार करके आते हैं अच्छा से खाते हैं पीते हैं जो चीज हुआ सो अंडे बनाने के मन करेगा सब्जी तो वो भी बना लेते हैं साग सब्जी में जो भी प्रकार होता है वो भी बना के खा लेते हैं परिवार में रहते हैं अच्छे से जैस और कुछ भी हुआ मेहमान को जो होता है अगर जाने खुशी हुआ तो उनको जो अथी होता है कपड़ा लत्ता जो सवाकन होता है वो भी करते हैं वो लोग जाते हैं उनको भी छोड़ने जाते हैं बाजार में मन हो गया तो चलिए चौक चौराहे छोड़ देते हैं घड़ी पकड़ा देते हैं तो मैं लोग उनको घोड़ी पकड़ा के फिर भी यहाँ चले आते हैं तब अच्छा लगता है जे हाँ पहली बार आए घूम बतिया के गए हैं घर पे परिवार रहते हैं बोलते हैं बतियाए मेहमान बतियाते हैं तो अच्छा लगता है परिवार मिल के रहते हैं तो अच्छा लगता है जे अच्छा लागे और रहे अच्छा लगता है